म्हूगे कॅरेक्टर्स चोडशी इमॅजिनरी आसताय चोय आमगे मानप कितें एक मनशा भितर दोन तीन कॅरेक्टर्स आसताय सो हांव तें कॅरेक्टर्स पर्सपॅक्टीव आतां आम म्हुटाय तो मनीस वायट आहा तो मनीस बोर आहा मुगो एशें कोटय न्हू बट हांव कित्याक जाण तूं तो मनीस वायट कितें आसतलो कितें तेगेलें कितें वायट जाला आसतलो न्हू कितेंय तेन्ना तेक लागोन तोय वायट जाल आसतलो तो मुनीस बरो आसतलो सो हांव बोरोयत ते दाण न्हू स्टोरी बोरोयत तेदोणा हांव पर्सपेक्टीव घेता एक मनशागेर दोन रूप आसताय म्हूण तेशको हांव चिंतिता बोरोय आसोता वायटूय आसोता सो हांव दोनूय पर्सपेक्टीव बोरोयता की तो वायट कित्या जालो तो वायट एक लागोन जालो एशको बोरोयता फॉर एग्जाम्पल आतां तो आतां हें कोत्ता आपणागे भाव भोयणी लायक कोन्ना आं लायक कोन्ना मागी हांव चिंतिता कित्या लायक कोन्ना आसतलो कित्याक मामी डॅडी तेंक लायक कोनाय होको तेगे बाबा भोंवण्याकू लायक कोत्ताय सो हांव एशें कोन्न चिंतिता डिफरंट पर्सपेक्टीव चितिता तेंगे कित जाता आसतोलें कितें जाय आसा तो एशेंकोन कित्या बिहेव कोता तो तेशें कोया बिहेव कोता हांव एक सायड चोयना दोनूय पर्सपॅक्टीव चोयता समटायम्स हांव इमॅजिनरी कॅरेक्टर्स बरोयतां आनी एक एक पाटी हांव रियल कॅरेक्टर्स बरयतां मुगे जे रिलेटिव्स आहाय चोय जे फ्रेंड्स आहाय तेंका हांव कॅरेक्टराचो रूप दितां आनी ते कॅरेक्टर वायज ते बोरोयता आनी एक एक पाटी इमॅजिने देकू बोरोयता ऐशको इमॅजिनरी जायत आसताय न्हू आमगे मोनाकूय एक मनीस एसो आसूं जाय तेसो आसूं जाय हें जाय तें जाय तेंय बोरोयता आनी सोसायटी इनवॉल्वमंट देखून तितू घाता कित्या विदआवट सोसायटी स्टोरी कितको जातोली स्टोरी बिल्डअप करूं जाय जाल्या सोसायटी आनी त्या मुशारे एनवायरमेंट तेगे गौर तेगे फिलिंग्स तेगे बिहेवियर सोगल्या सोगले यू न्हू एनालायज करूं गोरोज आसोता सो हांव सोसायटी घेता फिक्शनलूय घेता रियल कॅरेक्टर्सूय घेता सोगले मिक्स कोन्न तें एक स्टोरी क्रियेट कोत्ता सो मिक्स कोन्न क्रियेट केले जाल्यार तें सेन्स कोता रीड जो मनीस रीड कोतत् चोय तेंक ती स्टोरी सेन्स कोरूं जाय हांव होकोत कॅरेक्टराचे उलयतां आनी कॅरेक्टराक एनवायरमेंटाचे उलयना जाल्यार कांय फायद ना की त्या कॅरेक्टर कितको आहा ते एनवायरमेंटाचे डिपेंड कोता तुगे एनवायरमेंट बोर हा जाल्यार कॅरेक्टर बोरो आसतलो आनी एनवायरमेंट बोर ना जाल्यार कॅरेक्टर सामको पाड आसतलो इमोशनली इमबेलंस आसतलो सो एनवायरमेंट एक ओडलो रोल प्ले कोता तेका लागो एनवायरमेंटूय घाता आनी डिस्क्रायब कोता एनवायरमेंट तें मुनशाचे बिहेवियराक कितें इमपॅक्ट कोता तें डिस्क्रायब कोता सो दॅट लोका रीड कोत् तेंकां एम्पती फील जावंक जाय की आं तो एशको फील कित्याक कोता एक लागोन तेगे एनवायरमेंट एशें कोन्न आहा तेगे रिलेशनशीप एशें कों हा सो रियल लायफ सिटुएशना कोण लींक कोन्न एनवायरमेंट लिंक कोन कॅरेक्टर्स घायल्या तें लोकांक रीड कोरपा इंट्रस्टींग जाता तेका लागून हांव तें भाशेन हांव कॅरेक्टर्स डेवलॉप कोता आनी स्टोरी फॉवर्ड कोता